कुछ दिन पहले मैंने एक कुर्ती खरीदी वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी उसमें वर्क भी था और बहुत शाइनिंग थी और मुझे कम कीमत में भी मिली लेकिन जब मैं उसको धोया तो उसका कलर भी चला गया और उसकी शाइनिंग भी चली गई और कपड़ा भी पूरा सिकुड़ गया